पहिलेसँ बहुत ही पहिलेसँ बहुत ही बदलाव बदलाव आयल छै कि आब देखै छियै फोटो चाहे कुछ भी घीचबैके पहिने रहय तऽ जाय लए पड़य अथी फोटो बहुत दस दिनामे दै रहय पन्द्रह दिनामे दै रहय आब देखैत छियै फोनपर ही आब देखै छै वट्सऐप छै अथी फेसबुक वट्सऐपपर बहुत ही सुविधा छै कि फोटो फोटो निकालयके एक मिनटमे जाइ छियै तऽ एक मिनटमे ही निकालि दै छै पहिले बहुत टाइम दस दस पन्द्रह दिना टाइम लगैत रहय आब तऽ उतना नहि लगैत छै हमेशा जे जखन जे चीज चाहै छियै जेना विडिओ कॉलिंग होलय विडिओ कॉलिंग भी कहीँ भी बात भी पहिले चिट्ठी अब चिट्ठीके अथी रहय चिट्ठी नहि कभी कभी मोबाइल आब तऽ एहन भए गेलय इंटरनेट की ई ई अथी भए गेल छै की कहीँ भी कोइ भी बैठल छथि हम ओकरा देख सकबै विडिओ कॉलिंग भी देख सकै छियै आब ओतना अथी नहि छै कि कहीँ भी किछु भी कतनो दिनके अथी रहय आय सकै छथिन कोनो टेंसन नहि रहै छै की हम हमेशा ओकरासँ बात करि लै छियै विडिओ कॉलिंग होलय विडिओ कॉलिंग जखैन भी बात करि सकै छियै ओहन अथी नहि छै पहिले ई रहय चिट्ठी भेजैत रहय चिट्ठी भी तीन चारि दिन हम जादे ओहन बात नहि छै आब तऽ हमेशा एक दा फोनसँ एक मिनट नहि लगै छै ओकरासँ हमरा बात होय जाइ छै हर चीज जरूरत हर चीजके अथी सुविधा छै इंटरनेटके जेना जेना कोनो फॉर्मे भरायके रहैत रहय तऽ जाइ रहियै भरय लए आब तऽ ओतना अथी नहि रहैत छै फॉर्मे जेना भरयके रहैत छै आब किछु चीज भी करयके छै वहाँ बहुत एक एक दिन टाइम लागि जाइ रहय आब तऽ ओ छै नहि जाइ छियै पाँच दस मिनट बहुत भए गेलय फॉर्म चाहे कोनो चीज भरएके रहैत छै तुरन्ते भराय जाइ छै जेना अभी जेना बैंक अभी बैंकमे जेना जाइ रहियै तऽ लगबै अथी रुपैआ लगबै लेल तऽ ओतेक रुपैआ रुपैआ लगबै लेल जाइत रहियै ताकि जब फोन पे तुरन्ते पाँच मिनटके अन्दर निकालि दै छै तुरन्ते दै छै इंटरनेटके बहुत सुविधा छै जकरा कहै छै इंटरनेटके जकरा बहुत सुविधा सुविधाके लिए अथी छै मगर पहिले ईसभ रहय नहि बहुत दिक्कत बहुत आदमीके बहुत दिक्कत होइत रहय आब ओ दिक्कत ओ दिक्कत छै नहि किएकि इंटरनेटके इतना अथी सुविधा भए गेलै हर चीज रुपैआ पैसा फार फोर्म कोनो भी भरयके छै चाहे आधार कार्ड बहुत टाइम लगैत रहय कमसँ कम देखै रहियै पन्द्रह बीस दिन लगैत पन्द्रह आर दिन लगै रहय आब देखै छियै दिनमे एक कि दू दिनमे ओ चलि आबै छै पैन कार्ड जेना किछु भी इंटरनेटके इतना इतना सुविधा छै कि हर चीज छै हर चीजके सुविधा छै जेना जेना कोनो चीज भेलय फोटो छै कहीँ ककरो भेजयके फोटो भेजयके छै तऽ पहिने लए कऽ लोक पहुँचैत रहय आब ओ नहि होइ छै आब तुरन्ते कि दू मिनट बात होइ छै की फोटो हम भेज दै छियै फोटो भेज दै छियै बात इतना बात होइ छै की फोटो भेजयके छै हम तऽ भेज नहि तऽ पहिले दू दू तीन तीन दिन ओकरामे टाइम लगैत रहय ओकरा जायमे फेर सोचयमे हम जेबै तब ओ फोटो आब इंटरनेटमे बहुत ही बहुत ही सुविधा छै इतना इतना सुविधा छै कि की बतइयै इंटरनेटके बहुत ही अच्छा अच्छा भेलै हर चीजके सुविधा छै इंटरनेटपर जे चीज होइ छै करयके हर चीज लोक करै छै ओतना कोइ अथी नहि रहै छै इंटरनेटसँ जेना अभी मोबाइल भेलै मोबाइल लै लेल पहिले सोचय लेल पड़ैत रहय बात करबै कहाँ आब तऽ हर घरमे देखै छियै मोबाइल इंटरनेट कहीँ भी जायके बात भी करि सकै छियै ओतना अथी नहि रहै छै हर समयमे हर अथीके देख सकैत छियै पहिले तऽ ओसभ रहय नहि चिट्ठी भेजय लेल हर चीज पड़ैत रहय आब तऽ ओसभ बात छै नहि आब कोइ टेंसनके